आऊं सिंधी सिखण जो सफ़र पंहिंजे ख़ानदान खां शुरू कयो मुंहिंजा माउ पीउ ऐं वॾा घर में हमेशह सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि जिन सां मूंखे बि सिंधी भाषा खे सिखण ऐं गाल्हाइणु जो मौक़ो मिलियो शुरूआती वक़्ति में उन्हनि खां सिंधीअ जो कुझु बुनियादी लफ्ज़ ऐं वाक्य सिखा ऐं हिन सां गॾो गॾु मुंहिंजा कुझु दोस्त बि आहिनि जंहिं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हुआ हिननि खां ॻाल्हाइण खां पोए मुंहिंजी बि सिंधीअ में कुझु सुधार वाधारो थियणु लॻो सिंधी सिखण लाइ मां किताबनि ऐं कुझु ऑनलाईन ज़रियुनि जो सहारो वरितो ऐं इंटरनेट ते कई वेबसाईट ऐं एप्स आहिनि जेके सिंधी सिखणु बाबति मददगार साबित थिया आहिनि मां कुझु ऑनलाइन कोर्सिस बि कया आहिनि जंहिं सां मुंहिंजे लिखण ऐं पढ़ण में तमामु सहूलियत थी सिंधी भाषा खे अञा बि वधीक सवली करण सां समुझाइण लाइ मां सिंधी साहित्य ऐं संगीत में बि पंहिंजी रुची ॾेखारी सिंधी भाषा जो साहित्य तमामु मालदार आहे जिन में घणा ई शायर पंहिंजूं शायरियूं लिखनि था लेखक पंहिंजे कहाणियूं कविताऊं लिखनि था सिंधी संगीत में मुंहिंजे सिखण जी प्रक्रिया खे वधीक दिलचस्प दिलचस्प ठाहियो आहे सिंधी सिखण जो वॾो फ़ाइदो इहो आहे त मां पंहिंजे समुदाय पंहिंजी भाषा खां जुड़ी सघंदसि ही भाषा हिकु पुल जो कमु कंदी आहे जो मूंखे मुंहिंजी संस्कृति रीती रिवाज खां जोड़ींदी आहे आख़िर में बस एतिरो ई चई सघां सघंदसि त सिंधी माण्हूं सिंधीअ जो अहम हिसो आहिनि